आयच्या काळार पयलें जाल्यार आमी सोशल मिडियाचेर जे कितें रिल्स पळयतात आमी बेसिकली डान्साचे बद्दल ते डांस इंडस्ट्रीक खूब आमकां मार बसता कित्याक तर एक म्हणजें भुरगीं सगळीं रिल्स इतून इंस्टाग्रामार वयतात रिल्स ढवळतात आनी तितूंतसनूच डांस शिकतात चड करून डांस इंडस्ट्रीन पळयता जाल्यार बॉलीवूड पॉपींग अशे कांय नृत्य क्लासिकल पळयता जाल्यार ते चडशे काय ना थोडे कडेन बेसिकली आसा पूण चड करून आमकां भुरगीं पळयता जाल्यार सोशल मिडियाचेर खूब बसलेली आसता ऑनलायन फकत हें करत सर्च करत खंयचें बरें दिसतलें खंयचें सूट जातलें हे डांस स्टेप्स सो ह्या सायडीन एक तर म्हणजें वायटूय म्हणू शकता आनी बरेंय म्हणू शकता कित्याक बिकोज आमकां नीव सुद्दा शिकपाक मेळटा पूण अशें ना की डांस इंडस्ट्रींतले सगळे बॉलीवुड बी आसात ते बाकीचे सगळे की पयस करप बाकीचे हाडप जें बी कितें आसा तें डांस इंडस्ट्रीन आमी फॉलो करीत येयल्यात मेयबी बॉलीवुड एक्ट्रेस कितें करतात ते स्टेप आमी इनक्ल्युड करूंक शकतात जे कितें आपले ओनूय घालूंक शकतात ते पळयनासतना ऑनलायन कित्याक आमकां आनीक चड नॉलेजूय मेळटली मोर गिन्यानूय मेळटले आमकां